میرا پہلا پروڈکٹ سیمسنگ موبائل تھا سیمسنگ کے موبائل عموماً صارفین کو سادہ ترین دوستانہ استعمال کی مدد فراہم کرتے ہیں میرا پہلا موبائل خریدتے وقت سیمسنگ موبائل کی آسانی سے مجھے استفاد حاصل ہوئی سیمسنگ موبائل کے کیمرے عموماً خوبصورت تصاویر اور ویڈیو کی تخلیق کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں سیمسنگ کے موبائلس عموماً مضبوط اور موثر تخلیق کیے جاتے ہیں جو دیر تک چلتے رہتے ہیں سیمسنگ موبائل کے ساتھ میرا لمبے عرصے تک کا مستعملہ رہنے کا موقع ملا سیمسنگ کے موبائلس عموماً مختلف امکانات اور ٹیکنالوجی کے ساتھ آتے ہیں جس کے ٹچ اسکرین انٹرنیٹ براؤزنگ اور ایپس کا سپورٹ جو آپ کو مختلف تجربات فراہم کرتے ہیں سیمسک سیمسنگ کے موبائلس کے دیکھنے میں بھی اچھا معیار ہوتا ہے میرا پہلا موبائل فون استعمال کرتے وقت ایک خوبصورت تجربہ فراہم ہوا